अजकल्ल ना सानूं ना मतलब एह् जेह्ड़ियां तुलसी बगैरा अस पैह्लें जमान्ने च खंदे हे अजकल्ल ते कोई दिखदा गै निं इ'नें चीजें गी अजकल्ल जेह्ड़ा निं उ'ऐ आखदा चलो डाक्टरै दै चलो डाक्टरै दै

ते एह् चीजां लोग खंदे हे लोग इ'यां दुद्ध बिच्च हल्दी मलाइयै ओह् पींदे हे जि'यां कुसै गी लग्गी जंदी कोई ढिड्ढ पीड़ होंदी ही बमार होई जंदा हा कोई ते लोग घर उद्दम करदे हे घर चीजा बनांदे हे अजकल्ल केह् करदे लोग बिंद हारे बी ढिड्ड पीड़ होऐ ते आखदे चलो डाक्टरै देै चलो ते अजकल्ल मतलब घर चीजां बनाने दा रेहा गै नेईं पैह्लें पैह्लें लोग होंदे हे जेह्ड़े ओह् घर चीजां बनांदे हे बिंद हारी बी लग्गी जंदी ही घर ओह्दा लाज करदे हे पैह्लें पैह्लें ते दोआइयां होंदियां गै नेईं है हियां होंदियां बी है हियां ते बड़े बड़े दूर हास्पिटल होंदे हे लोग ते घर लोकें गी जैदा होंदा हा कि घर लोग चीजां बनांदे हे ते अजकल्ल बिंद हारी भाई ढिड्ड पीड़ होऐ सिर पीड़ होऐ नींदर निं आवै बगैरा सब आखदे चलो डाक्टरै दे चलो डाक्टरै दै ते अजकल्ल दियां बमारियां बी किश ऐसियां गै हैन कि घर ते लोग लाज करदे गै नेईं हैन घर लोकें गी लाज करना चाहिदा अजकल्ल जि'यां दुद्ध बिच्च हल्दी पाइयै लोग पींदे हे पैह्लें पैह्लें तुलसी खंदे हे फिर होर जवैन खंदे हे ढिड्ड पीड़ा पर फिर सौंफ खंदे अज्जकल ते लोग मतलब इन्ने बेउद्दमी होई दे हून अजकल्ल सोना होऐ ना नींदर निं आवा दी होऐ डिप्रैशन च चली दा होऐ इन्सान ते तां बी आखदा ओह् नींदरा आह्लियां गोलियां लेई लैन्ने आं अजकल्ल नींदर लैने आस्तै बी लोक दोआइयां खंदे ते होर मतलब कि सानूं नैचुरल चीजां जेह्ड़ियां साढ़ियां ओह् सानूं खानियां चाहिदियां उं'दे कन्नै जैदा सानूं फर्क लगदा होर मतलब नैचुरल जेह्ड़ियां मतलब सानूं इलाज होंदे साढ़े कोल नैचरल डाक्टरें कोल घट्ट जाना चाहिदा सानूं मतलब जेह्ड़ियां दोआइयां ना डाक्टरें दियां ओह् घट्ट खानियां चाहि दियां सानूं सानूं जेह्ड़ियां एह् तुलसी बगैरा जवैन बगैरा होर बी बड़ा किश होंदा एह् सानूं खाना चाहिदा जेल्लै बी अस कोई डिड्ड पीड़ होऐ सिर पीड़ होऐ सानूं जां कुतै लग्गी लुग्गी दी होऐ जां कुतै गोड्डा शोड्डा भन्ने दा होऐ अपना ते उद्धर सानूं केह् करना चाहिदा एह् हल्दी बगैरा होंदी हल्दी च तेल मिक्स करियै ओह् लाना चाहिदा गोड्डें गी मतलब जिद्धर बी सानूं लग्गी दी होऐ उत्थै ओह् लाना चाहिदा ते होर लाई लैओ तुस जेह्ड़ियां जि'यां अस बिंद हारी लग्गी जाऽ अजकल्ल ते अस चली पौने होन्नें डाक्टरें दै लैओ डाक्टर जी दिक्खो केह् गल्ल ऐ इस्सी ते एह्दे कोला शैल ऐ सानूं घर मतलब दिक्खना चाहिदा घर डाक्टरें दै नेईं जाना चाहिदा इन्ना ते अजकल्ल लोग होई गेदे कि पैसा लोकें कोल पैसा बड़ा ऐ ते लोग आखदे कि घर की लाज करना अपने आप गी की दुख देना घर जन्ने आं डाक्टरै गी दस्सने आं आपे ठीक होई जंदा थोह्ड़े लाज ते घर बी करने चाहिदे ना थोह्ड़ा मतलब उ'नें गी बच्चें गी बी पता चलदा कि नेईं नैचुरल चीजां बी हैन किश इ'यां तुलसी बगैरा बी ऐ कुछ इं'दे कन्नै बी किश होंदा बच्चें गी ते अजकल्ल पता गै कक्ख निं ऐ बच्चे बी अजकल्ल आखदे कि नेईं मम्मा चलो डाक्टर के पास बच्चें ई बी नेईं पता कि तुलसी कन्नै केह् होंदा ऐ जे सानूं ढिड्ड पीड़ ऐ भाई जवैन खानी चाहिदी सौंफ खानी चाहिदी हल्दी आह्ला दुद्ध पीना चाहिदा जां तेला च हल्दी च मलाइयै कुतै लग्गी दी होऐ ओह् उत्थै लानी चाहिदी बच्चें गी कक्ख निं पता अजकल्ल निक्के निक्के बच्चें गी इ'यां फोनै च दिक्खो बड़े तेज तां करियै मतलब उ'नें गी भी सानूं सनाना चाहिदा बच्चें गी कि नेईं एह् सब कुछ बी होंदा ऐ डाक्टरें दी दोआइयें च मतलब मन्ननी आं में के डाक्टरें दियां दोआइयां बी होंदियां गै न बट एह् सब बी सानूं करना चाहिदा मतलब जे सानूं लग्गी लुग्गी जंदी जां साढ़े घरै च कुसै गी लग्गी जंदी जां कोई कुत्ता बगैरा बड्ढी जंदा चलो कुत्ता शुत्ता बड्डी जाऽ तां ते चलो डाक्टरै गी दस्सना पौंदा पर कुत्ता जे बड्ढी जाऽ ते बीटाडीन लाइयै अस ओह्दे पैह्लें उस्सी साफ करो फिर चलो में मन्ननी आं कुत्ता बड्ढने उप्पर पर जेह्ड़ियां निक्की निक्कियां लगदियां सानूं जां कुतै ढिड्ड पीड़ होंदी सिर पीड़ होंदी नींदर होंदी जां कुछ बी ऐ ते इं'दे पर सानूं दोआइयां नेईं खानियां चाहि दियां इं'दे लाज सानूं आपै असें घर करने चाहिदे इं'दे कन्नै केह् होंदा कि सानूं बी कुछ चीजें दा पता चलदा साढ़े घर दे जेह्ड़े मैंबर न उ'नें गी बी पता चलदा होर बी मतलब कि जेह्ड़े साढ़े मतलब घर च बंदे रौंह्दे ऐ जि'यां चाचे ताएं दे मुड़े ऐ निक्के निक्के उ'नें गी पता चलदा इ'नें चीजें दे बारै च होर फिर इस्सै स्हाब करना चाहिदा सानूं दोआइयां दवूइयां बी खान्नी चाहि दियां बट लिमिटड खानियां चाहि दियां इन्नियां जैदा नेईं खानियां चाहि दियां दोआइयां दोआइयें कन्नै बी केह् ऐ होर बी बमारियां लगदियां दोआइयें कन्नै एह्गड़ी इक बमारी ठीक होग ते दूई ते लग्गी गै जंदी ऐ